हॅलो तुमी विराज क्लासीक रेस्टोरंटाचे हें ओनर उलयता म्हाका न्हू तुमचे कडल्यान ऑफर्स जाय आशिल्ली म्हळ्यार एक किदें नग आसता पळय ऑर्डर जेवणाचे ते म्हाका ऑर्डर करपाक जाय आशिल्ली म्हळ्यार गोड पदार्थ म्हटल्यार आमचे आतां मणगणें जावं तशें गोंयचें किदें आनी दुसरें सजी जावं तें तुमचे कडेन आसा तुमी करतात तें करता जाल्यार कशी रेट आसा तेंची हय तें चड व्हड प्रमाणान जाय आसलें आमचें परवां भयणीचें लग्न आसा त्या लग्नाक म्हाका तें सोजी जाय आशिल्ली कशी रेट आसा तुमची हा मागीर तुमी आतां हांवें खूब मोट्या प्रमाणान तुमकां हें दितलो ऑर्डर दितलो ताजेर आमकां किदेंय डिसकांवट गावतलो आ गावपा शकता न्हू आ बरें बरें बाय